जा आंनि जाग्रा मोजां मोननायाथ' बेनो ओंखामाथ' ओंखाम जाहैबाय जोंनि गाहाय जाग्रा जाबाय जायखौ जों जानानै थांनानै थायो बेनो गाहाय जाग्रा जाहैबाय आरो बेनिफ्राय जानायनि गेजेराव जोंना ओंखामाबो अनेख रोखोमनि थायो जेनेबा रुनानै संनाय ओंखाम आरो बिदिनो रुवाबानो जोंहा गामियाव मोननाय फ्रेस माइरं जों बे रुयि माइरं गामिनि मानसि हिसाबै बेखौनो देहानि मोजांनि थाखाय होननानै जों बेखौनो जायो आरो आरो मोजां प्रटिन जों बेजोंनो मोनो आरो देहाफ्राबो बेजोंनो मोजां जायो जे ओंखामनि बेलायाव बे जाहैबाय आरो ओंख्रियाथ' ओंख्रिसो जों बर'नि जानायनि गेजेराव जों बर'नि ओंख्रिफोरखौ खुब मोजां मोनो जों जेरै खुमब्राजों दाउजों अनद्ला ना बा अनद्ला दाउ आरो बिदिनो नारजि अमा बेफोरखौ जों मोजां मोनो आरो बेनिफ्राय आलु आलुवाथ' खुब जोंनि सानफ्रामबो जाग्रा मोनसे मोजां ओंख्रि जाहैबाय बे जों बे आलुखौ ओंख्रि हिसाबै भाजि हिसाबै भर्ता हिसाबै बेदरजों नाजों जिजों मोनो बेजोंनो जों जानो हायो खुब आंगो मोनसे मोजां डिलिसियास मोनसे फुड आरोखि माबा ओंख्रि आरोखि बेयो आइटेम ओंख्रि आइटेमनि गेजेरावबो गोलैयो आलु आं बेखौ जानो मोजां मोनो आरो बिनिफ्राय बै बायदिसिना ओंख्रिफोरथ' सामफ्रामबो बे दालियानोसै दालिखौबोथ' मोजां मोनोखौनो होननांगौ जाहैबाय दालि नङाब्लानो जाया दा जों जाबाय थाग्रा मुवाफोरनि गेजेराव डेलि ओंख्रिफोरनि गेजेराव बे दालि आलु बोथोर लानानै बे खुमब्रा जोगोनार बेफोरबो जोंनि थाखाय फेभराइट जायो बोथोर लानानै बबेबा जिनिसा जोंजों मिलायफैया जों मोनजोबा खिन्थु मोननाय समफोराव बेफोरखौनो जों मोजां मोनो आरो आरो बे जानाय माबाफोरनि गेजेराव बे फुंनि जानायनि बेलायावहाय बिदिनो जोङो आथा बायनानै रुथि गोरान बेखौ जोङो रुथिखौ जानो मोजां मोनो जोङो मानो आङो आरोखि रुथिफोरखौ जानो मोजां मोनो आरो बिदिनो एसे गोदै गोबाब मिस्थि मिस्थानन' बेफोरखौ जानो मोजां मोनो बे जोंनि जानायनि बे लाइट जाग्राफोरनि गेजेराव बेफोरनो आरोखि साहाथ' साहा खुब फेभराइट जाहैबाय फुं बेलासि लोंनांगौ जायो बे लोंनायनि जिनिस बेफोरनोसै बे रुटिफोर आरो बिदिनो केकफोर आरो गोजां बोथोराव बे फिथाफोर बेखौ जानो मोजां मोनो गोथाव मोनो आरो बेनिफ्राय बिदिनो फिसा फिसौ मोजां मोननाय जिनिसखौ दङ बुरजानो बेखौ बुंथ'नो हाया जाहैबाय दा बेफोरनो आरोखि आं जानो मोजां मोननायफोरनि गेजेरावहाय